हँ अहाँ सुपौलसँ खाना पहुँचाबैबला जगहसँ बात कए रहल छियै तऽ हँ ओ हुनका हम ऑनलाइन केने रहियै खानाके लेल जे हमरा टाइम देनय रहथिन एगारह बजे आ ओ अखन जे छै से बारह बाजि गेलय हँ आ ओ खाना खाना सनक वस्तु छियै ओ आवश्यक पड़ै छै आदमीकऽ आ ओकर टाइम देलाक बादसँ अगर टाइमसँ डिफाल्ट होयत छै तऽ कोन स्थितिमे होयत छै अपना एहिसभ पर कऽ ध्यान दिऔ आ यदि अगर खाना पहुँचाए छोड़ि देलियै हँ ओहि खाना पहुँचाबैबला स्टाफ यदि चलि देलखिन हँ तऽ ओ कतय छथिन ओकरा हमर जानकारी दिअ या हुनकर नम्बर दिअ